मोसानायखौ जों गोबांखिनि अद्धन खालामनो गोनां जायो जों गावनो जोंनो प्रिपेरेसन खालामनो गोनां जायो जों गावनो प्रेक्टिस खालामनो गोनां जायो बेजों लोगोसे जोङो गाव रोंनायनि उनाव गुबुनखौबो जोङो थुलुंगा होनो थाखाय जोङो जोङो मोनसे प्रकिकन सेन्टार जायगा जायगा खुलिनानै हा जोङो जों बिथांमोनखौ जोङो प्रकिकन जोङो होनांगौ जायो जों बिथांमोनखौ जों गाव जेहेथु मोननाय जा गावनि आयदाजों जेहेथु मोसानाय मोननाय बेखौ जोङो फोरोंनो गोनां जायो आरो बे फोरों बेखौ जोङो मोजाङै आह लाखिबाय थानो थाखाय जोङो जोङो जायगा जायगा जोङो प्रकिकन सेन्टार जोङो जोङो खुलिनानै फोरोंनानै जोङो बेबायदि लाखिबाय थानाय जायो